औ आं माबा मेन'खा बुंदोंमोन मुमबाइ निफ्राय आङो माबायाव क'क्राझाराव बेरायहैनो नागिरदों नालाय आं क'क्राझाराव साननैसो साननैसोनि उनाव क'क्राझाराव सहैगासिनो दङमोन ओमफ्राय नोंथां आंखौ क'क्राझाराव बेरायनो माबानो हागोन नामा बेरायहोनो हागोन नामा इसे थाइम सोलाबबा औ औ दा आंथ' साननैसोनि उनाव सौयैगोन आङो औ ग' साइन माबायाव गुवाहाटि आवसो सौफैगोरबाय औ औ औ क'क्राझाराव सौफैबायना औ क'क्राझाराव जेनोबा बिदिनो मा मा जायगा दङ एसे नायहोबा मोजां जागौमोन आरो जायगाफोरखौ औ आं औ आं माने आं माने एबारसो फार्स थाइम क'क्राझाराव फैफेरदों नालाय ओंखायनो मोनथिजोबा जायगाफोरखौ ओंखायनो नायनो लुबैदों औ जायगाखौ एसे बेराय होबानो जाबाय औ गारि औ गारि मथरनिथ' एसेबां जेबो फ्रब्लेम थ' गैयाना गारि थांलाय फैलाय औ औ औ औ औ दे औ

बिदिनो जेनोबा क'क्राझाराव ओरैनो बेराय थाव थाव मा मा जायगा दङ बे मोजां मोजां औ

औ औ औ

औ क'क्राझाराव बेसेबां बेरायनांगौ मोजां मोजां जायगा दङ बेफोरखौ बेरायहोबानो जाब बेरायहोदो औ औ औ औ

औ फैसाफ्रा जेनोबा औ गारि भारा बे गारि भारा गाखोनायफ्राव बेसेबां बेसेबां खारगोन जेनोबा

औ

औ औ

औ दे बिदिब्ला औ औ दे बिदिब औ थाइम दिहुनानै औ बेरायहोबानो जाबाय औ दे औ औ औ दे दे दोनदो दे बिदिब्ला